फूल नाँव फूल होल गुलाबके गुलाबके फुल गाछ लगा दै छियै तऽ फूल होइत छै कोढ़ी होइत छै फेरो ओकरबाद फेर चमेली लगबैत छियै तऽ ओहिमे गाछ होइत छै तऽ ओहिमे पानि डाललाके बाद गाछ बढ़ते बढ़ते एतगो होइत छै ताहिमे चमेलीके कोढ़ी होइत छै तेकराबाद फेर फूल हो जाइत छै फूल होलाक बाद फेर लोक पूजा मन्दिर ओन्दिरमे फेर पूजापाठ करैत छै चढ़बैत छिकै फेर ओकरबाद गेन्दा होइत छै गेन्दोके बाद गमलामे ओकरा लगाइ दै छियै फेर एतगो बढ़ेतै बढ़ेतै पानि दैते दैते ओकरा सबा करते करते फेर फूल होइत छै कोढ़ी होइत छै ओकरबाद फुल होइत छै फूल होलाक बाद फेरो फेर गेन अड़हुलके गाछ होइत छै ओड़हुलके फुल होइत छै फेरो ओड़हुलके फुल होलाक बाद फेर तुलसी होइत छै तुलसी मैयाके पूजा होइत छै हाँ फेर अनेक गेन्दा होइत छै आओर अनेक अनेक प्रकारके फूल होइत छै गाछ लगबैत छै जैसे भेल सबजी स्वच्छ सबजी जैसे परबल भेलै हुनका अथी खेतमे जे परबल लगा दै छै तऽ ओकरा लत्ती पहिने गाछ होइत छै तऽ ओ बड़ा होइत छै तऽ सेबासत्कार करते करते तब फेर पानि ओहिपर डालैत छै ओकरा कमबैत छै थलियाबैत छै ओकरामे पानि दै छै पानि देलाके बाद परबलमे तब फेर ओ ओ एतगो गाछ होइत छै फूल दै छै कोढ़ी होइत छै फेर ओ लत्ती सौंसे खेत पसरैत छै लत्ती परबलमे आ तब जाके ओकरा खेतीम खेतमे लतरि जाइत छै तब परबलके फूल होलाके बाद फेर लत्ती पसरलाबाद अथी फूल होइत छै तब फेर कोढ़ी होइत छै तब एथत परबल होइत छै पूरा मतलब खेत लत्ती होइ जाइत छै लत्ती होलाके बाद फेर पूरा खेत फूल होलाकऽ बाद लती लतरि कऽ तेकरबाद कोढ़ी देलाकऽ बाद परबल होइ जाइत छै तब ओकरबाद ई खतम होइत छै ताहिके बाद नमहर होइत छै जीबैत छै तब ओकरा तोड़ैत छियै फेर जेभी जब तोड़िकऽ फेर ओकरा आदमीके बेचैत छै खाइ छै फेर होइत छै जैसे कि सीजनमे जैसे अभी खीरा भेलै खीरा खेतमे लगबैत छै ओकरो उपजाबैत छै खेत बुनकि ओकरो बीआ लगबैत छिकै थलिआएकऽ तऽ ओ खीरा जन्मैत छिकै तऽ ओ लत्ती पत्ती होइत छै तब फेर खिरामे फूल दै छै सेबा सत्कार करैत छै पानि डालैत छै खीरामे फूल दै छिकै तब फेर फुल देलाके बाद कोढ़ी दै छिकै तऽ फेर खीरा फड़ैत छै फेर खीराके तोड़िके अपन खाइत छै बेचैत छै ओकरबाद कद्दू कद्दुओमे फेर लगाइ दै छै थलिआके लगबैत छिकै तऽ ओहोमे फेर पानि दै छिकै गाछ बढ़ैत छै बढ़ते बढ़ते अलान दै छै अलान देलाके बाद ओहोमे कद्दू लत्ती लतरि जाइत छै तऽ फेर फुल देलाके बाद फेरो लतरलाके बाद फुल दै छै फेर कोढ़ी दै छै कोढ़ी देलाके बाद फूल दै छै फूल फूल दएकऽ कोढ़ी होइत छै तेकर बाद फेर कद्दू छोटा छोटा होइ होइ फेर बड़ा होइ जाइ छिकै ओहुमे तनी खाद पड़ि जाइत छै तऽ आओर बड़ा होइ जाइत छै नमहर होइत छिकै कद्दू फड़ैत छिकै ताहिके बाद सहजनि सहजनिके गाछ लगबैत छियै ठौहरी तोड़िकऽ ठौहरी लगबैत छियै तऽ सहजनि होइत छै सहजनके गाछ होलाके बाद फूल दै छै फूल देलाके बाद फेरो ओ बहुत बड़ा लतरि जाइत छै तब फूल देलाकबाद ओहिमे फेर सहजन होइत छै सहजन फेर फड़ि जाइत छै फेर लोग आदमी फेर तोड़िके खाइत छै बिक्री करैत छै दु पैसा होइत छै कोइभी अनेक सबजी जैसे ओ बड़ा होलाके बाद खयलक बेचलक रुपा होल जैसे परबल अथी जैसे बैगन भेल तऽ बैगन हो अलग बिचड़ी लानिके लगबैत छिकै बैगनके गाछ बिचड़ी ओ जे थलिया देलक खेत जोति बुनिकऽ लगबै छैऽ बाड़ी होल खेत भेल जोति बुनिकऽ ओकरबाद थलियाकऽ बिचड़ी लगबै छिकै तऽ ओहोमे पानि दै छै थलियाबै छै खाद दै छै बड़ा होइ जाइत छै ओहोमे बैगन फड़ैत छै तऽ ओकरो बादमे बैगन तोड़लाकऽ बाद ओहो बैगन खाइ छै सबजी खाइत छै बेचैत छै बिक्री होइत छै दु पैसा होइत छै परिबार खुश रहैत छै ओकराबादमे फेर भेल शिमला मिर्च शिमला मिर्च जैसे गाछ भेल तऽ ओहो गाछमे शिमला मिर्च मिर्चाइके तरह शिमला मिर्च होइत छै ओहो मिरचाइ ओहोमे शिमला मिर्च फड़ैत छै तऽ हम तोड़िकऽ हरा सबजी बनाकऽ अपन बिक्री होइत छै खाइत छै फेर भेल कोबी कोबियो भेल तऽ कोबियोके थलियाके गाछ बिचड़ी लगबैत छिकै थलिआएके बिचड़ी लगाइके पानि पड़ैत छियै खाद पड़ैत छिकै ओहिमे मतलब कीड़ीबला दबाइ पड़ैत छिकै कीड़ीबला दबाइ दएकऽ कीड़ीओ ड़ी मरि जाइत छै तऽ गाछ नहि सुखैत छै गाछ नहि सुखलाके बाद थलिआ दै छियै पानि दै छिकै तऽ गाछ बढ़ैत छै फेर कोबी भेल दू तीन महिनामे तीन महिनामे तीन महिना चारि महिनामे गाछ होइके सबजी ओबजी फड़ि जाइत छै फेर ओकराबाद रहल साग सागो तऽ जोति बुनिकऽ बाड़ी होइ खेत होइ जोति बुनिकऽ ओकराके साफ करिकऽ फेर ओकरामे साग बुनि देलि बुनि दै छियै साग बुनलाके बाद फेर तब पानि दै छियै पानि देलाके बाद फेर बिचड़ी ओहिमे दए दै छियै ओहिमे बिचड़ी देलाके बाद साग बनि जाइत छै साग अच्छासे होइ गेल फेर साग आदमी खयलक साग बनि गेल ठढ़िआ होइ या पालक होइ पालकोमे खेती जोति बुनिकऽ बाड़ी होइ खेती होइ पालकोमे जेना साग करिके खेत जोति बुनिके ओकरामे जे हम बिचड़ी पालकके बिचड़ी छीट दै छिकै छिटलाके बाद फेर पानि छीट देलक पानि छिटलाके बाद फेर बिचड़ी होएल लाकऽ फेर पालको एतना बड़ा बड़ा होइ गेल फेर पालक भी आदमी खएलक खयलक बिक्री कयलक लोक पैसा होएल परिबार खुश रहल फेर भेल हरी मिर्च हरी मिर्च तऽ सबदिन आदमी लगबैत छै सबदिन आदमी लगबैत छै तऽ हरी मिर्च सबदिन बिकते रहैत छै साग सब्जीमे दालिमे आनि सबजीमे आनि हरेक चीजमे मिर्ची पड़ि सकैत छै मिर्ची बगैर स्वाद नहि रहैत छै